एकटा समय एहन आएल जे हम कमबय लेल बाहर गेलु बाहरमे जे कुछ यूपी साइडके कुछ आदमी हमरा साथ रहल आओर हमरा साथ बहुत एहन तरहके धोखाधड़ी कयलक फिर भी आखिर करब की ओकरासँ छुटकारा पाबयके लिअ कुछ नहि कुछ हमरा जे छै से बहुत चीज करऽ पड़ल आओर करयके बाद फिर भी जे छै से समझौता सभ चीज भऽ गेल ओकरा साथ कुछ अपनो गाँव समाजके आदमी कुछ ओन्हुको आदमी मिलके ओकर समझौता करल गेल आओर करयके पश्चात जे बादमे ओ एक जगह तऽ छी मगर बहुत कुछ हमरा ओकरा लिअ करल पड़ल आओर एहिके विशेष बात तऽ बहुत लम्बा होयत छै आओर करल जाइत छै तऽ आओर इएहएसभ चीजसँ बहुत कुछ हम कयलहुँ